بھائی مجھے پاسپورٹ اپلائی کرنا تھا کیا ہو جائے گا آپ کے یہاں اچھا تو کیا کیا کاغذات لگیں گے اس میں جی اچھا اچھا مارک شیٹ بھی لگے گی اچھا مارک شیٹ میں اگر اسپیلنگ مسٹیک ہے تو اچھا وہ صحیح کروانا پڑے گی پہلے اچھا اچھا آدھار کارڈ پین کارڈ اور مارک شیٹ تین چیزیں لگیں گی اچھا اچھا اور کسی کے پاس مارک شیٹ نہ ہو تو تو نہیں بنے گا اچھا بن جائے گا لیکن ہاں اچھا اچھا اچھا اچھا مارک شیٹ ہو تو بہتر ہے اس میں اچھا اچھا اچھا تو اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے کتنے وقت میں آ جاتا ہے گھر پہ اچھا دس سے پندرہ دن لگتے ہیں اچھا اچھا اچھا تو انکوائری بھی آتی ہے اس میں اچھا اچھا تو اپوائنمینٹ لینا پڑتا ہے پہلے پھر اس کے بعد انکوائری آتی ہے اچھا پھر وہ جب ایپروو کرتے ہیں اس کے بعد آئے گا اچھا اچھا اچھا تو کب بنا دیں گے آپ ابھی بنا دیں گے ٹھیک ہے میں کاغذات لے آتا ہوں پھر اس کے بعد پروسیسنگ کر دیجیے آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آتا ہوں میں ابھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اپنے دستاویز لے آؤں اپنے جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے